बूरा बूरा मेरा है हा इक इक में लैत्ता इक शाल लैत्ता केह् सनाऽ तुसें मड़ो कि लैत्ता शाल जरूरत ही बड़ी सर्दियां आई दियां ते शाल लैत्ता इक बेचने आह्ला आई दा भाईया ते शाल दस्से उनै बड़़े सोह्नें सोह्नें शाल दस्से ते परसिंद बी आई आ परसिंद बी आई आ ते सोचेआ कि ठण्ड बी ऐ जरूरत बी होंदी ते लेई गै लैचै लेई लैत्ता अटठ सौ रपे दा उनैं दित्ता में सोचेआ ठीक थ्होआ दा ते लेई लैत्ता लेई लैता ते गेआ उठी भाईया ते लैता सोचेआ शैल निकलोग शैल केह् निकलना हा ओह् में इक दो बारी लैता फ्ही उसी धोता धोईयै ओह् नेहा पूनां बनेआ केह् सनांऽ तुसें ओह् शाल जेह्ड़ा काला रंग हा ओह्दा शाले दा काले रंग दा इन्ना रंग गेआ उस शाले दा काले दा इय़ां ओह् रंग गै उतरिया सारा ओह्दा इ'यां चिट्टा चिट्टा होई गेआ ते उप्परा बुर निकली ओह् बक्खरी इन्नी बुर निकली उस शाले उस शाले अ'ऊं सोचां कि ओह् बंदा मिगी परतियै लब्भै ते अ'ऊं ओह्दियां लत्तां भन्नां कि तू सोचोआ कि शैल थ्होईया शाल एह् अट्ठ सौ रपे दा शैल ऐ शाल अवा ओह् कोई निकलेआ कोई दऊं सवें दा बी नेईं ओह् इन्ना बेकार शाल निकलेआ अ'ऊं तुसें केह् सनांऽ कि गालियां गै पेइयां जिनें जिनें बी दिक्खेआ उन्नै आक्खेआ कि दीदी तुस केह् लेई आए एह् एह् तुसें इ'यां थ्होई जाना इ'यां द'ऊं त्रै सवें दा ते घर लैने घर हुन केह् करां में सोचेआ उसी ब्याह् ऐ उत्थै लाइयै जाह्गी उत्थै लेइयै जाह्गी अवा ओह् पूने दा पूना बनिया ते ओह्दा केह् लानै तेओह्दा केह् लानैपैसे बी नास कीते ते घरे आह्लें दियां गालियां खाद्दियां ओह् बक्खरियां कन्नै दुक्ख होआ कि पैसे बरबाद हइये ओह् बक्खरा ओह् बंदा मिगी परतियै लब्भोग ते में उसी दस्सना मज़ा कि तू मिकी एह् केह् मढ़ियै गेआ अट्ठ सौ रपे दा पूना ओह्दी बुर तुस दिक्खो मड़ो ओह् पूरा इक इन्ना बड्डा शाल हा धोइयै ओह् निक्का हारा होइया निक्का हारा होइया रंग गेआ ओह्दा ओह् बक्खरा बुर उसी इन्नी आई उठी ओह् बक्खरी में केह् करना में पकड़ेआ उसी इक दिन मिगी इन्ना रोह् चढ़ेआ में धोता ओह् इन्ना हारा होई गेआ रक्खुड़ेआ में सली सुलियै तैह् तूह् करियै रक्खुड़ेआ में महां में नि लैना ऐ कोई आह्ग फ्ही दबारा आह्ग ते उसी दस्सना के तूं मिगी एह् देइयै गेआ में सोचेआ शैल चीज़ देआ दे लोग व लोकें उप्पर अजकल भरोसा करना गै नि चाहिदा लोकें उप्पर भरोसा करना ओह् इ'यां गै उ'नें रस्तै चलदे चीज़ लैनी गै नि चाहिदी लैनी ते शैल हट्टियै जाओ ऊधमपुर उप्पर दकान आह्ले न फेरियै आह्ले न उत्थै जाओ चीज़ शैल लैओ कंपनी हट्टी हट्टियै च लैती होऐ चीज़ ते ओह् दवारा जाई बी सकदा परतियै कि भाई दिक्खो खराब निकली उसी फेरी आह्ले में कुत्थै तुप्पना केह् करना हुन दुक्ख गै फ्ही दवारा आह्ग ते दस्संग उसी